जि सुनाया दान्दा गायदो लामदो बार बारोबा गैलालाय बेबो बिरखारजोबलायबाय बिदि आरो ओमफ्राय माबानांगौ फिल्टाराव बाहायनांगौ फिल्टारजोंसो सुजोबनांगौ आरो आयरन गोनांखाय जोमनाया आरो सुखानांगौ साननै सानथाम गाननायाथ' सानफ्रोमबो सुखानांगौआनोसै गस्लायाथ' सोलायबाय थानांगौ दा गरम जाबाय आरो खामानि मावनायावथ' गाननाया सानसेजों गानफिन जाया गानस्लायनानै सुबायथा सानफ्रोमबो गाननाय आनथाखौ स्राफ होयो माथि साबुनबो बाहायो निरमा साबुनजों दुगैयो बिदि सुयो आरो जि सुनायाबो बे स्राबानोसै माथि साबुनानोसै

न'नि खामानि माबानायाथ' दा फिसाजो दंनालाय फिसाजो सुयो माब्लाबा सङो बेनो जोंथ' संनांला बे गैयाबा बहाबा थांबा संनाङो आरो दैज्लाङावबा दा मेसेङावलाय बेनो संबाय थायो फिसाजोआनो अखा बोथोरबा न' सिङाव फोरान नांबाय सानदुं दुंबा बाहेरायाव दिहुनलायबाय बिदि आरो अखा हाबाथ' न'आव सोनानै दोनखानांगोन फ्राय सान्दुं दुंबा बाहेरायाव दिहुनलायबाय न' सिङाव दिरुंफोर खानानै ओरैनो रोगांनानै दोनबाय आरो लुदुमबायनानैथ' दोनजायाना जि गिसिया बासिबानो मोनामो बिदि दोननानै फोराननानै लानाङो आरो